हाँ मैंने हमारे यहाँ पर ट्रैक्टरों की विभिन्न ब्रांडें देखी है जैसे कि मेसी टेंटर है फारम ट्रक है स्वराज है किसान है यहाँ पर टेंटर अनेक प्रकार के चले हुए हैं और इन का कार्य खेतों में खेतों की जुताई करने के लिए फ़सल उगाने के लिए किया जाता है क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर बैलों की सहायता से हल चला कर के खेती की जाती थी लेकिन नई प्रकृति के अनुसार हमारे यहाँ पर टेंटरों के खेत जोतने की जुताई के लिए काम में लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पर इन की सहायता से काफ़ी हमारा टाइम भी बहुत बचता है क्योंकि पहले बैलों की सहायता से करने पर हमारा टाइम भी बहुत ख़राब होता था